हाँ जी सर नमस्कार क्या आप ट्रैवल एजेंसी से बात कर रहे हैं जी सर मैं मुझे इंदौर घूमना था जी सर हम दस लोग आ रहे हैं हाँ जी सर सर आप बताइए क्योंकि हम इंदौर आ रहे हैं तो हमने अभी घूमा नहीं हैं आप बताइए क्या क्या वहाँ पर फेमस है उस हमें तो पूरा इंदौर ही घूमना है जी सर हम वह आ तो हम सकते हैं वह तो ठीक है बट हमें पूरा घुमा देना क्योंकि देना मेरे फैन मेरे दोस्तों को बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए घूमने में पैसा जितना लगेगा हम उतना पैसा देंगे आपको जी सर